हिंदी भाषा एक ही है लेकिन हर जगह का भाषा अलग है अपने अपने तरीके से सब बोलते हैं कोई दूसरे तरीके से बोलता है कोई दूसरे तरीके से जिसको जिसमें सुविधा है उस तरीके से बात करते हैं जैसी इलाहाबाद का हो गया आएँगे खाएँगे होता है मेजा का अलग इलाहाबाद का भाषा अलग हो गया जौनपुर का अलग हो गया बिहार का अलग हो गया छत्तीसगढ़ का अलग हो गया भाषा एक ही है लेकिन बोलने का तरीका अलग अलग है बोलते एक ही चीज हैं लेकिन उसको घूमा कर बोलते हैं कोई कुछ तरीके से बोलता है कोई कुछ तरीके से बोलता है बात एक ही रहता है सबका हर जगह का जैसे इलाहाबाद का अलग है मेजा का अलग है बिहार का अलग है जौनपुर का अलग है हर जगह का बात वही रहेगा लेकिन उसको घूमा कर बोल देते हैं समझ जो समझदार हो समझ लेता है अपने अपने भाषे में सब वही हैं हिंदी भाषा रहता है लेकिन उसको जरा घुमा के बोलते हैं इसलिए कि जो जहाँ है वहीं का तरीका हर चीज वही रहता है बात वही है चीज वही है उसको घूमा के बोलते हैं इसलिए कि जो जहाँ है वहीं समझेगा दूसरे नहीं समझ पाते हैं जहाँ का भाषा वही समझे